बोट बुलक कार्ट जॅट बुलेट ट्रेन डबल ट्रॅक्टर बस बुलेट बायक विमान ट्रेन लॉरी हॉर्स कॅरेज रिक्शा मोटरसायकल बस कार एम्बुलंस स्कूटर ट्रक एरोप्लेन हॅलिकॉप्टर व्हॅन जीप स्केटबोर्ड जे सी बी टॅक्सी टॅम्पो सायकल कॅरियर रिक्शा ट्रॅक्टर स्कूटर सब मेरीन फ्राय फायर ब्रिगेट रॉकेट जीप बुलटोजर फेरीबोट केबल कार टेंकर इलेक्ट्रीक बस